السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکات میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے درخواست کی تھی میں نے اپنا آدھار کارڈ ڈیجی لاکر سے حاصل کر لیا ہے تاکہ آپ کی تصدیق کے لیے جد از جلد بھیج سکوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ضروری ہے تاکہ کرایا داری کے معاملے کو بر وقت اور باقاعدہ طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آدھار کارڈ کی ڈیجیٹل کاپی ای میل کے ذریعے آپ کو جلد از جلد بھیج دوں گا اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی خاص فارمیٹ میں دستاویز چاہیے جیسے کہ جے پی ای جی پی ڈی ایف یا کوئی اور تو براہ کرم مجھے اطلاع دیں اسی طرح اگر آپ کو کوئی اضافی تفصیلات یا دستاویز بھی چاہیے تو وہ بھی مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کی توقعات کے مطابق سب کچھ فراہم کر سوں مجھے یقین ہے یہ ایک طریقہ آپ کے لیے آسان اور محفوظ رہے گا اور آپ کو بھی دستاویز کی تصدیق میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی میں چاہتا ہوں کہ ہمارا معاملہ شفاف اور پیشے ورانہ انداز میں طے پائے اور آپ کی جانب سے کوئی سوال یا ضرورت ہو تو آپ بلا جھجھک رابطہ کر سکتے ہیں میں جلد از جلد آپ کی ہدایت کے انتظار کروں گا تاکہ میں اپنی طرف سے مطلوبہ معلومات بھیج سکوں آپ کے تعاون کا بہت شکریہ اور آپ کی مہربانی کے لیے میں ہمیشہ مشکور ہوں نیک تمناؤں کے ساتھ شیخ حذیفہ